हेलौ औ सार मानि आङो खोनाबाय ना औ आंं मानि ओरै बाक्सानिफ्राय फैदों दा गोदान सोदान मानसि आङो दा आं खामानि मावग्रा मानसि आरोखि एसे खामानिफोर दङ नामा सारनिसिम होन्नानै सोंहरनाय जादोंमोन आरो दङआथ' बिदिनो न'फ्राव रं फुन्नाय ओरैनो प्लास्टार बुनाय बेफोरखौ आरो माने बेफोरखौ मावो आरो जोङो दा बेखायनो दङब्ला मानि थाबनो खबर लाहरनाय जादों आरो औ जोंथ' आरोलाय गोजाननि थांलाय फैलाय खालामनो हाया बेखायनो थानानै मावनांगोन दा थानायनि बेबस्थाफोरखौबो मोनसे सारमोननिफ्राय नङाब्ला एसे जखायै माबा खालायनांगोन खामानिखौ मावब्लाथ' खामानियाथ' सान औ औ औ खालामनायाथ' बे सानसे सान्नैया एसे उसुबिदा जायो उनाव मिलायलाङो रायलाय होनलाय लोगोफोरजों बिदि जायो औ होम्बा दा लोगो लालायनायसै नामा दा लोगो लालायनायसै नामा